चिनहट कमता पॉलिटैक्निक इंदिरा नगर पटेल नगर महानगर अलीगंज विकास नगर कल्याण पूर टेड़ी पुलिया आलमबाग हज़रतगंज कृष्णा नगर पारा